प्रोग्राम ते जीअं थींदो आहे असांखे चांस मिलंदो आहे त असां कुझु ॻायूं या कुझु ॿुधायूं त ईअं थींदो आहे असां सां बि मूंसां बि हिकु दफ़ो थियो हुओ मां ईअं स्टेज ते बीह करे कुझु गीत ॻाइण लाइ बीठुमि गीत अधु ॻायो बि पर अध में मूंखे अॻियां कुझु यादि न पियो अचे पर पोइ पासे में जेके हुआ उन्हनि असांखे उहो ॿुधायो अॻियां ऐं असां उन खे कंप्लीट कयोसीं